جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ آپ اپنے فری ٹائم میں کیا کرنا پسند کرتے ہیں تو ہم اپنے فری ٹائم میں ناولس پڑھنا پسند کرتے ہیں خاص طور پر اُردو کی ناولس اور ناولس پڑھنے میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے اور اُس میں ٹائم کا پتا ہی نہیں چلتا ہے اُس میں بہت اچھی اچھی اسٹوریز ہوتی ہیں اُس کی اسٹوری میں تو بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اور ایسی لگتا ہے جیسے سارا مائنڈ فریش ہو گیا دِن بھر کی تک تھکن اُتر جاتی ہے اور جیسے کہ پیرے کامل ہے وہ بہت اچھی ہے اُس کی اسٹوری بہت اچھی ہے جنت کے پتے ہیں اور طواف عشق ہے آب حیات ہے اور مطلب بہت مزہ آتا ہے اِنہیں پڑھنے میں اور پوری کی مطلب پورے دِن کی تھکان اُتر جاتی ہے ایسا لگتا ہے ہمارے سامنے ہی ہو رہا ہے اور اُس کی اسٹوری بہت اچھی ہوتی ہے اور اُس کے رائٹرس کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں اور مطلب رائٹرس بہت اچھا لکھتے ہیں اور بہت اچھی اچھی ہوتی ہیں ساری ناول